एह् गल्ल बिल्कुल स्हेई ऐ मनुक्ख हमेशा इ'यै चाहन्दा कि ओह् अपनी जड़ें कन्नै जुड़ै रवै अपनी संस्कृति कन्नै जुड़ै रवै अपने संस्कारें कन्नै जुड़ै रवै जित्थै ओस माह्नू ने अपना जीवन कट्टा जेह्दी ओह्दी जन्म भूम ऐ ओह्दे कन्नै जुड़ै रवै बेशक्क ओह् कुदै बी बक्खी जां कुसै बी दिशा च ओह् कम्म करने ताईं चली जा अपनी रोजी रोटी कमाने ताईं चली जा जां भामें कोई बाह्र जाइयै बड्डा उद्योगपति जां सरकारी मलाजम गै बनी जा ते पर फ्ही बी कदें बी ओह् कदें नी भुल्लग कि मिगी अपनियां जड़ां छोड़नियां चाहिदियां जड़ां मतलब कि अपनी संस्कृति छोड़नी चाहिदी अपने घर बाह्र अपनी भाशा जेह्की साढ़ी मातृभाशा ऐ उसी ते होर बी मातियां सारियां चीजां न ते हमेशा माह्नू इ'यै चांह्दा कि अस दबारा उंनें चीजें ने जुड़चै ते अगर जिस तक मेरी गल्ल ऐ ते मेरियां मतिया सारियां चीजां न ऐसियां जेह्की मेरी भाशा ऐ मेरी डोगरी भाशा ऐ ग्रांऽ ते अस उ'ऐ बोलने आं बट इत्थे नेईं ऐ ते मिगी ओह्दा बड़ा बझोंदा कि ग्रांऽ च अस खुल्लियै बोली सकने पर शैह्रा च ते ऐ गै नेईं ऐ इत्थैं ते होर बी मतियां सारियां चीजां न जियां स्हाड़ी संस्कृति ऐ उत्थुं दा खाना पीना किश होर ऐ लाना बाना किश होर ऐ इत्थें किश होर होई जंदा अग्गें जाइयै किश होर होना इ'यै होंदा पर सारे अस जिन्ना अस इंसान साढ़े दिला च हमेशा इ'यै चाह् होंदी कि अस अपनी जड़ें कन्नै जुड़े रौह्चै अपनी मात्तर भूमि कन्नै जुड़े रोह्चै अपनी मात्तर भाशा कन्नै जुड़े दे जुड़े रौह्चै जेह्की भाशा असेंगी चलना सखांदी बोलना सखांदी अपने जेह्ड़े साढ़े विचार न दुए तक पजाने ताईं मदद करदी भाशा गै स्हाड़ी मां ऐ ते ओह् बी स्हाड़ी संस्कृति च औंदी साढ़े संस्कार स्हाड़ा बोलने दा ढंग तरीका ओह् अस सब सब अपनी जेह्की जित्थें स्हाड़ा पालन पोशन होए दा उ'ऐ स्हाड़ियां जड़ां न ते उत्थां गै अस सिक्खने बस